पोखरि आओर चओरके बारेमे पोखरि आओर चओरमे मछली पालन होइत छै ओहिमे बत्तख पालन होइत छै बढ़िआँ बढ़िआँ मछली रहैत छै पानिमे बतख भी पानिमे बढ़िआँ तैरैत छै फेर घूमि फिरके चरी करैत छै बतख

तऽ चओरके पानि सूखि जाइके बाद उसमे फेर ओकरामे गेरबार रहैत छै निकालिके साफ करैत छै साफ कैके ओकरामे पानि दै छै ओहिमे मखानोके खेती होइत छै मखान लगबैत छै उसके पहले चारो बगल से आरि बान्है छै आरि बान्हिके तब मखान बोऐ छै ओहिमे मखान लगाएके उसमे कमौनी पानि करैत छै तीन महिनाके बाद ओकरा फेरसँ मखानके निकालैत छै निकालिके लै जाइ छै बोरि से सबके निकालिके लै जाइ छै ओकरा बैठके फोड़ैत छै फोड़िके बजारमे महगा रेटमे बेचैत छै ओकर दाम बढ़िआँ छै रेट सबकऽ बढ़िआँ अच्छासँ बनाएके ओकरा बजारमे बेच देल जाइत छै